گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت سارے دستیاب اختیارات ہیں جیسے کہ ہمیں اگر کہیں جانا ہو بہت ساری سواری گاڑیاں مل جاتی ہیں جیسے کہ بیٹری رکشا ہم ان چیزوں سے بھی جا سکتے ہیں اور آٹو اور میٹرو اور بھی دیگر سواریاں مل جاتی ہیں اور ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے اور یہ ان یہ سب چیزیں روزمرہ کی چیزیں ہیں جو ہمیں ہر دن ان چیزوں سے مدد ملتی ہیں ہم آٹو سے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں اور ہمارے یہاں میٹرو چلتی ہے جو کہ اور بھی زیادہ سہولت پیدا کرتی ہے کچھ ہی دیر میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچا دیتے ہیں یہ ہمارے یہاں بہت اچھی چیزیں ہیں یہ ہمارے یہاں ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اور یہ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں